न'खरनि जुनार फिसिनाय जुनारखौ जोङो फिसियो न'खराव दाउ फिसियो दाउखौ दाउ जोखौ फिसियोबा जोङो दाउदै मोनो दाउदैखौबो फाननो हायो आरो दाउदैनिफ्राय जोङो फिसा मोनो दाउसा फिसा दाउसा फिसाखौ जोङो फेदेरनानै जोङो फाननोबो हायो आरो दाउ बिमानिफ्राय दाउदै मोनबाय थानो थाखाय जोङो दाउ बिमानो जोङो भिटामिन होयो मोजां जानायनि थाखाय आरो जोङो दाउफोरखौ फानो फाननानै जोङो फैसाबो मोनो आरो जोङो न'खराव बोरमा फियो बोरमा फान्थि आरो बे बोरमा फान्थिया जेनेबा फिसा होयो फिसानिफ्राय जोङो फिसाखौ जोङो देरो फेदेरनानै जोङो फानो बिनिफ्रायबो फैसा मोनो आरो जोङो मोसौ फियो मोसौ गाय मोसौ गाइनिफ्रायबो जोङो मोसौ मोनो मोसौ फिसा मोनो आरो मोसौ फिसाया मोजां जानो थाखाय मोसौ बिमायाबो मोजां जानो थाखाय जोङो बिसोरनो भिटामिन होयो आरो गांसो होयो जिगाब होयो दाना होयो गुन्दै होयो जोङो बिसोरनिफ्राय बिदिनो जाहोनानै जोङो गाइखेरफोरखौ मोनो गाइखेर होयो मोसौ बिमाया गाइखेर फाननानै जोङो फैसा मोनो फैसाखौ जोङो दाउ फाननायनि फैसा बोरमा फाननाय फैसा मोसौ मोसौ गाइनि गाइखेरनि फैसा मोसौ गाइखेरनि फाननाय फैसा जोङो बेफोरखौ फैसाखौ गासैबो फैसाखौ जोङो ज' खालायनानै जोङो बिदिनो न'खराव सोलियो आरो बिदिनो न' बां मोजां लाखियो आरो जोङो गथ'फोरनो जोङो फरायनाय खाथा फावथेन गथ'नि गाननाय जोमनाय थांनाय फैनाय जेनबा फैसा जोङो बेजोंनो सोलियो बेखौनो बाहायो जोङो न'खरा बिदिजोंनो सोलिनाय जायो